ہاں مجھے برگر چاہیے تھا ہاں ہاں تو برگر کے ساتھ اور مجھے ساس بھی مل جاتا تو بڑا اچھا تھا ہاں ہاں برگر کا آڈر میں کر رہا ہوں تو برگر کے ساتھ میں کولڈ کافی ہو جاتی تو بڑا اچھا سا لگتا جیسے برگر کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جاتا اور دماغ کو بھی ٹھنڈا پہنچاتا کولڈ کافی کے ساتھ میں ہم آئس کریم ڈال دیتے ہیں بیسیوں پینے کے بعد اپنے دل کو سکون محسوس ہوتا اور برگر میں چیز بھی ڈال دیتے اور مع چٹنی کے ساتھ میں تو الگ ہی انداز میں مزہ ہے جب کھاؤ تو لگتا ہے کہ ہاں مزے سے کھاؤ اور چاؤمن بھی کھا لیتے اور موموز موموز کی چٹنی تو الگ ہی سواد کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے چاؤمن کی چٹنی الگ ہونی چاہیے اس کی جو ہے ہلکی کڑواہٹ ہو اور موموز کی جو کڑواہٹ والی چٹنی ہو وہ خوب اچھی طریقے سے کڑوا ہو جو اندر تک تلے ہوئے موموز ہوں اس کو پرسکون سے ایک دم مزے لے لے کر سے کھاؤ اور اسی طریقے سے ابلے ہوئے اس کو ایسے ہی کھا جاؤ اندر جو ہے قیمے کا معقول انتظام ہو تب اس کا سواد صحیح آتا ہے